हय म्हजे चलयेचे लागीं कॉलेजीची डिग्री आसा तिणें बी बी ए केला आयज काल ल्हान मोटे बिजनस करून लोकांनी तरकी केल्या ते सुद्दां आपले ल्हानशें बिजनस उगडून खूब खुशाल आसा पूण जायते जाण कॉलेजीची डिग्री सुद्दां नासतना बिजनस करून गिरेस्त जाल्यात कॉलेजीची डिग्री आसूंक गरजेची पूण बिजनस करतलो जाल्यार डिग्री आसली जाल्यार पुरोना पेस आनी उमेद आसूंक गरजेचे हें तर आसा तर खंयच्याय फिल्डांत यशस्वी जातलो